नमस्कार मेरा नां प्रदीप शर्मा ऐ ते में तुसेंगी अज्ज इक्क मतलव मॉरल लैसन देना चाह्नां इ'यां मतलव बंदे कदें बी कुसै उप्पर भरोसा नीं करना चाहिदा कि कुसै उप्पर डिपैंड नीं होना चाहिदा तुस जिन्ना अपने उप्पर भरोसा होना चाहिदा कि तुस केह् करी सकदे कि दुनिया दा कुसै बंदे दा भरोसा नेईं कोई बंदा कुसलै बी किश बी करी सकदा थोआड़ा जिन्ना बंदा अपना खास होगा ओह्नै उन्ना ज्यादा धोखा देना क्योकि अपने बंदे ने उस साह्बै दी मतलव लिमिट रक्खनी कि बंदा जिन्ना खास होगा थोआड़ा उन्न तुसेंगी गल्ल लाई ठीक ऐ लेकिन अपने उप्पर बंदे गी कांफिडैंस होना चाहिदा कदें बी कुसै उप्पर डिपैंड नीं रौह्ना ठीक ऐ बाकि तुसें जो बी करना अपने दिलै शा करना जेह्का कम्म करगे तुस पूरा इंट्रस्ट फोकस लाइयै करना जां ते करना नीं ते अगर करना ते पूरा जेह्का ध्यान मतलव दिल जी पूरा ओह्दे उप्पर लाई ओड़ना ठीक ऐ ताई ओह् कम्म बी चंगा होई जंदा अगर तुं'दा ध्यान कुदै होगा ते कम्म कुदै होगा ते इस चिजें च कोई मजा नीं औना नां तुसेंगी औना नां दूए बंदे गी औना मतलव जेह्का बी कम्म करना मतलव एह् टफ्फ नीं लैना कि इन्ना मुश्कल ऐ मेरे कोला होना जां नेईं होना मेरा मन नीं लगदा ऐ मतलव कम्मै गी इंजाय करना मतलव जेह्ड़ा जिस कम्मै गी तुसेंगी करने गी मजा आवै उ'ऐ करना जबरदस्ती अपने दिमागै उप्पर बोज नीं पाना कि कुसै दे आखने उप्पर नीं कि इ'यै करना मतलव जेह्का तुंदे मनै गी स्हेई लगदा कि में इ'यै करना मिगी इस्सी करने गी मज़ा आवा दा बस उ'ऐ चीज़ करनी अगर तुस उ'ऐ चीज करगे ते तुसेंगी उस चीज गी करने गी मजा औना तुस कदें बी थक्कना नीं लेकिन अगर तुस जबरदस्ती करगे ते तुसेंगी दिमागै उप्पर बोझ बनी जाना कि बंदा जबरदस्ती मिगी लाइयै इत्थैं कम्म मेरा मन गै नीं लग्गना मतलव ओह्दे च किश बी बंदा सोचदा ठीक ऐ लेकिन जेह्का बी कम्म तुस अपने दिल लाइयै करगे ते ओह्दे च किश बी तुसेंगी कोई प्रॉब्लम नीं आई सकदी ठीक ऐ दूआ नम्बर एह् ऐ कि अपने आप उप्पर विश्वास करना अपने उप्पर भरोसा करना लोकें उप्पर कदें बी डिपैंड नीं रौह्ना कि हां ओह् बंदा करगा तैलूं गै में करना ते में ओह्दे बगैर में कदें नीं जी सकदा ओह् मिगी छड्डियै जां किश बी करी गेआ तां समझो अ'ऊं मरी गेआ लेकिन साढ़ी लाइफ कुसै उप्पर डिपैंड नीं होनी चाहिदी जेह्ड़ा सैल्फ डिपैंड बंदे गी जेह्का अपने उप्पर बंदे गी भरोसा आंपू होना चाहिदा